हैलो हैलो सनाना भाव तुसेंगी सर दिक्खा दिक्खा दे आं केसर ऐ भाव दा कोई हून भाव दा पता गै निं लग्गना किश भाव जादा होई गेआ किश खरी खरी खरी खरी खरी करने आं पता ते भी सनाने आं तुसेंगी ठीक ऐ भी करना पता ते सनाना तुसेंगी आं